नंढिपणु खा मूंखे ड्राइंग में जाम इंट्र्स्ट हूंदो हुयो मां अलगि॒ अलगि॒ टाइप जा चित्र कढंदो हुयुमि पर पर उहे ओतिरा सुठा न निकरंदा हुआ जिंहिं खे ॾिसी करे मंहिंजे घर वारनि ड्राइंग क्लासिस ते बि लॻायो हुते मां जाम कुझु सिखयुसि जीअं ड्राइंग जी बेसिक हूंदियूं आहिनि लाइनूं या कीअं उह कर्वस कढिणा आहिनि हाणे कंहिंजी शिकिलि ठाहिणी आहे त हुन जो नकु हुन जी अखियूं कीअं ठाहिणियूं आहिनि किंहिं ते कहिड़ो कलर सुठो लगं॒दो आहे कलरस में बि प्राइमरी कलरस ऐं अलगि॒ अलगि॒ टाइप जा मां जाम कलरस सिखियुसि ऐं हिन खां पोइ मां जे महिलु ड्राइंग क्लासिस कम्पलिट कई हुन खां पोइ बि मां जाम सुठियूं सुठियूं ड्राइंग ठाइयूं जीअं मां शिवाजी महाराज ठाहियो कृष्ण भग॒वानु ठाहियो शिव शिव भग॒वानु ठाहियो हुन खां पोइ गुरु नानक जो बि मां चित्र ठाहियो आहे अलगि॒ अलगि॒ टाइप जूं गणपतियुनि जा बि फ़ोटो ठाहिया आहिनि जेके जाम सुठियूं निकतियूं हुयूं ऐं जिंहिं खे बि मां उहे ॾेखारींदो आहियां उहे जाम खु़शि थी वेंदा आहिनि ऐं इमप्रैस बि थी वेंदा आहिनि